हँ हेलो हँ हँ विद्यापति मन्दिर तऽ हइ अच्छा मन्दिर हइ हँ कोइ दिक्कत नहि पूजा पाठ अच्छा होइ छै मार्केट भी बढ़िआँ हइ पान परसादी भी मिलै हइ पण्डाजी भी पूजा अहाँके बढ़िआँसँ जल चढ़बा देत आओर आओर सामान तमान आओर बद्धी तद्धी जेभी किछु लेबै सब सुविधा हइ मिलि जाइ छै मन्दिरमे गेलासँ अच्छा वातावरण बुझाएत पूजा कएलासँ भी सबकिछु ठीक हैत आओर पण्डाजीके भी चन्दन टीका जे भी हइ सब भऽ जाएत पान परसादी मार्केट भी बढ़िआँ हइ मार्केट भी अच्छा हइ किराओ आओर ठीक ठाक हइ टेम्पू आओर गाड़ी घोड़ा ईसब अहाँके जाइ आबैके सुविधामे कोनो आपत्ति नहि हइ जा सकै छी आ सकै छी मन्दिरपर कोइ कखनहु अहाँ ऑटो छोटका ईरिक्शा ईसब चलै छै अहाँके पूजा करैकेलिए मन्दिरमे कोइ दिक्कत नहि हइ अहाँ करि सकै छिए पूजा हुँ आओर कोनो मन्दिर आओर घुमबै वैष्णो मन्दिर घुमबै तऽ रेस्टोरेन्ट हइ ताहिके बाद अथी बेबस्था बनाएल हइ समिनालय बनाएल हइ अथीपर रैनबसेरा बनाएल हइ जाहिमे पूजा कएलाके बाद अहाँ रहि सकै छी राति बिता सकै छिए भोरमे जाकऽ अहाँ अथी जल चढ़ाकऽ अस्थान ग्रहण कऽ सकै छिए वहाँ बैठि सकै छिए अहाँ पान परसादी छै कऽ कऽ पूजा उजा कऽ कऽ अहाँ जा सकै छिए बसके स्टैन्ड भी बगलमे हइ कोनो आपत्ति नहि होतै इलाइची दाना बाबाधामवला परसादी मिलत धागा बद्धी लहठी लिअऽ जे भी चीज लिअऽ हरेक चीज सुविधा होइ छै वहाँ पूजा पाठ करैमे भी थनेश्वर मन्दिरमे कोनो तरहके दिक्कत आब नहि होइ

हँ तऽ घुमै फिरैके लिए अहाँके मन्दिरके चारो तरफ मार्केट हइ मार्केटमे अहाँ पान परसादी सेब सन्तरा मिठाइ ईसब अहाँ खरीद सकै छिए बाल बच्चाकेलिए लऽ जा सकै छिए परसादी फूल आओर मन्दिरमे चढ़बैकेलिए फूल भी बेबस्था हइ मन्दिरके चारो तरफ बेबस्था हइ पार्क भी हइ तनि हटिकऽ वहाँ भी घुमि सकै छिए मन्दिरमे कोनो तरहके दिक्कत नहि हइ चारू तरफ मार्केट हइ मार्केटके बीचमे मन्दिर हइ मन्दिरमे भीड़ भी होइ छै नम्बरसँ अहाँके तऽ अथी जल चढ़ि जाएत कोइ धक्का धुक्की नहि होइ छै वहाँपर गार्ड रहै छै पण्डाजीसब सब आदमी मिलिकऽ टाइट रहै छै कोनो भक्तके कोनो तरहके दिक्कत नहि आबै छै